जी हाँ हाल ही में मेरे द्वारा देखी गई दिलचस्प जगह है रणथंबोर गणेश मंदिर यह एक बेहद लोकप्रिय स्थान है जहाँ पर गणेश जी का एक विशाल मंदिर है ये भी दिलचस्प जगह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गणेश जी का एक विशाल मंदिर है और वहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं